भारतीय भारतके जे छै परिवहन जे छै बहुत नीक छै वर्तमानमे हमसब पहिले पैदल जाइत रहिए कतहु आब हमसब गाड़ीपर बैसिकऽ जाइ छिए जल्दिए पहुँच जाइ छिए आब हमर सबके कोनो मतलब परिश्रम करैके जरूरी नहि पड़लै हँ पड़ै छै तुरन्त बैसै छिए पहुँच जाइ छिए पहिले बहुते कम ईसब बेबस्था नहि रहै आब बहुत बढ़िआँ बेबस्था भऽ गेलै भारत सरकार बढ़िआँ बेबस्था कऽ देलकै हँ आब ट्रेनोसब जे चलै छै से पहिले बहुत लेट सेट ट्रेन चलैत रहै आब एतेक नीक नीक ट्रेनसब शुरू भऽ गेलै हँ भारत सरकार बढ़िआँ ट्रेन सबके शुरुआत केलकै जे हमसब जल्दिए पहुँच जाइ छी जे पहुँचैत रहिए पाँच घण्टामे ओ पहुँचै छिए दुइए तीने घण्टामे पहुँचा दै छै ट्रेन हमरसबके मतलब आब ओतेक परिश्रम नहि करऽ पड़ै छै मतलब ओतेक परेशानिओ नहि लैके पड़ै छै तुरन्ते काम भऽ जाइ छै इएह वाहनके कारण जे हमर सबके भारतमे बढ़िआँ एखन भऽ रहल छै